जैसे हमारे यहाँ गेंहू की कटाई होती है गेंहू काटेंगे फिर बोझ बांधेंगे फिर ठेसर टेटरिंग थसरिंग होगा तो उसको बोरी रखेंगे बोरी से गेंहू रोपेंगे गेंहू छीटना नहीं पाते नहीं मा मिटियों में पर जाती है गेंहू सही से बोरी मे रोप रोपते है रोप कर फिन दूसरा वह भर जाता है दूसरा बोरी हटाते हैं उ लगाते हैं दूसरा जब भर जाता है तो पूरा ऐसे ऐसे बोरी भर भरते चले जाते हैं जब एक आध दु क्विंटल हो जाता है तो खो घर पर आते हैं लड़के फिन टेक्टर में भूसा लादते हैं भूसा लाद धान धान भी कटती है तब ठेसरिंग होती है तब धान भी ऐसे रो रोपने लगती हो की बोरी वहु पर फिज हो और बोरी तो मैजिक वो तब थानुम थ्रेशरिंग हुआ ताकि धान रोपते जाओ फिन हम उसको भी हटाते जाओ वैसे भरते जाए हटाते जाओ फिन धान भी रोप लिए लिए तब पीहराये कति हो जाता है फिर बहुत लोग ठे थ्रेशरिंग करवा देते हैं क कुट्टी कटवा देते हैं बहुत लोग उठा जाला देते हैं बहुत जैसे की कारीगर नहीं है तो वो जला देते हैं जिसके पास है तो थ्रेशरिंग करवा कर उठा लेते हैं टेक्टर में ला थ्रेशरिंग करवाते हैं लाद लेते हैं फिर लाद कर अपना घर ले कर आते हैं घर ले कर आते हैं घर में रखते हैं तब वो गाय को खवाते हैं खवा कर फिर बजड़ी भी ऐसे थ्रेशरिंग हो है थ्रेशरिंग होते जाए उसमें उसको रोकना चाह ऐसे ही रोको को बोरी में भरना भरना चाहिए कुक्कुर सर से भी टेस्टिंग होता था सर सब भी ऐसे भ बोरी में भरते जाओ उठे भर बोरी भर जाए फिन दूसरा बोरी लगा लो ऐसे ऐसे भर